आब सभसँ बढ़िआँ लगय छै बस ट्रेन सवारी जे सभ आबय छै आब यही सभ पसन्द पड़य छै यही सभ सही लगय छै ठीक लगय छै जाहिमे ऐना ओनी आबयमे यही सभ रिजर्व होइ छै उ करय छियै पहिलेके जमानामे चलय रहय गाड़ी बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी आब चलय छै यही सभ ट्रेन छै बस छै यही सभ चलय छै आजके आजकलके जमाना मे यही चलय छै

तब जमाना अथी भए बदलि बदलि गेलय जे ज जहिया जे रहय से चलय रहय आब ट्रेन बस चारि चक्का मारुती इएह सभ चलय छै यही सभ ठीक लगय छै जाइमे रिजर्बेमे यही सभ ठीक लगय छै टेम्पू सभ सारा अपन जे होइ छै यही सभसँ होइ छै से करय छियै जाइ छी